जों दैनि सोमोन्दै फंसे बुंनोसै फंनै फंथामसो दैखौ जों जेब्लायबो साखोन सिखोनै लोंनांगौ दैया जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जेब्लायबो मोजां दैखौ जों लोंनांगौ दैया मोजांखौ लोंनांगौ जेब्लायबो दैखरनि नङाबा दमकलफोरनि फिल्टार खालामना लोंनांगौ दैखौ जों जानला मोनला दैसानि बा अखा हादै बेफोरखौ लोंनो नाङा दैया जेब्लायबो मोजांखौ लोंनांगौ जोङो देहायाव लोमजानाय साजानाय एबा बेमार आजारफोरनिफ्राय जों रैखा मोननो हागोन दैख'रनि एबा फिल्टार खालामनानै लोंबासो जोङो देहायाव जोबोद मोजां जागोन दै गाज्रिखौ लोङोब्रा लोङोबा जोङो जेब्लायबो देहायाव खिनाय एबा गोबां बेमार आजार लोमजानाय साजानाय जानोबो हागौ एबा गोबां बेमार आजारफ्रा जोंनि देहायाव फैनोबो हागौ दुगैनाय लोबनाय जेब्लायबो दै मोजांखौ बाहायनांगौ जोङो नङाब्ला जोंनि देहाया गोबांथार जोंहा जेब्लायबो समायसा आनजादफोर फैगोन लोमजानाय साजानाय बेमार आजारफ्रा साग्लोब फैगोन जेब्लायबो जों दैखौहाय साफा खालामनानै लोंनांगौ एबा दुगैनांगौ दुगैनायावबो जोङो जेब्लायबो मोजां मोजां दैफोरजों दुगैनांगौ दैसानि दै एबा हाख'र हाला बिलोफोरनि दैजों जोङो दुगैनो नाङा मोजां दैफोरखौ बाहायनांगौ जेब्लायबो संनाय खावनायावबो जोङो बाहायनो हायो मोजां मोजां एबा संनाय खावनायफ्रावबो दै मोजांखौ होबासो जेब्लायबो जोंनि देहाया मोजां थागोन संनाय खावनायावबो जों बाहायनो हायो दैफोरखौ मोजां मोजांखौहाय लोंनायाव फिलटार खालामनानै लोंनांगौ ओमफ्राय दैया जोंनि थाखाय जेब्लायबो गोनांथार दै नङाब्लानो जोङो सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया दैया जोंनि थाखाय गोनांथार जेब्लायबो दैया जेरावबो दैनि थाखायनो जोंहा मोजां दै लोंब्लासो एबा दै गाज्रि लोंबानो जोङो जेब्लायबो बेमार आजाराव जेब्लायबो फैगोन बेमार आजारा सोमजिगोन जोंनि देहायाव दै गाज्रिखौ लोङो लोङोबा जेब्लायबो दै मोजांखौनो जोङो बाहायबाय थानांगौ सानफ्रामबो आरो हायोबालाय गुदुं फुदुंनानैबो लोंनो हाबावगोनसो जोङो फुदुंनानै लोंबालाय मोजांसिन जाबावगोनसो जोंनि देहाया दैखौ जों जेब्लायबो बाहायबाय थाथारनांगौ साखोन सिखोन दुगैनाय लोबनाय जेरावबो जों बाहायनो हायो दैफोरखौहाय जोंनि दैयानो बयनिसथायबो साबसिन एबा गोनांसिनथार जेन बाहाय बाहायजायो बाहायनांगौ जेब्लायबो जोंनि दै दै नङाब्लानो जों संसाराव थांनानै थानो हाया जिब जुनार एम्फौ एन्ला गासैबो दैखौ गोनां बिफां लाइफां गासैबो दैजोंनो जोङो सोलिनांगौ जायो दै नङाबानो जोङो संसाराव थांनानै थानो गोब्राब जागोन एबा जायो